हैल्लो अ'ऊं दिव्या शर्मा बोल्ला निं मिकी निं अच्छ मिगी ना थोह्ड़ी कपड़े शपड़े लैने ते मिगी दस्सो अ'ऊं कुत्थै जांह् दिल्ली च कि जित्थै मिकी शैल कपड़े थ्होई जाग्गे

मिगी लैंह्गे लुंह्गे थ्होई जाग्गे उत्थै ते अगर मिगी थोह्ड़े हां ओह्दे बगैर होर कोई जगह ऐ जिद्धर शैल मिगी कपड़े थ्होई जाग्गे शैल शैल रेट लग्गी जाग्गा

अच्छा तुसें मेरी अवाज आ दी अच्छ अच्छा ठीक ऐ